हमराके क्षेत्रमे एक सर एगो सर्वनिक कॉलेज छै जाहिमे एहि कलाके बारेमे बहुत सुन्दर से सुन्दर चीज अर सिखाएल जाइ छै कै दै छै ने कला बहुत सुन्दर ज्ञान चीज छै जे सबके बार सबके जे छै ने बुझै छथिन जे छै ने ओहिसे प्रेरित कैल जाइ जाहिसे कलाके ज्ञान रहै जनाकि मिथिला पेन्टिंग भेल जहिना सिक्की पेन्टिंग भेल बहुत से पेन्टिंग छै मतलब जे छै ने जे सिखाएल जाइ छै आओर जे छै ने आदमीके विद्यार्थी आरके ज्ञान देल जाइ छै कलाके बारेमे पेन्टिंग जे छै ने से पढ़ाइ लिखाइके बीचमे आबि रहल छै ओकरा जे छै ने आगे बढ़बैके लिए सिक्की पेन्टिंग आओर मिथिला पेन्टिंग मिथिला पेन्टिंग तऽ देखै छियै कतेक मिथिला मधुबनी जिला से छै मिथिला हम्मे जे छै नऽ से मिथिला पेन्टिंग आगाँ बढ़बैके लिए सार्वनिक कॉलेजमे मिथिला पेन्टिंग जे छै से सीखैके लिए छै ने सब आदमी सब प्रयास करै छै आओर आगे बढ़ै छी जैसे न हमर मिथिला पेन्टिंग आगे बढ़ै और जे छै नऽ सब आदमी जे छै नऽ पैढ़ के छै नऽ मिथिला पेन्टिंगो और कलाके ज्ञान रहै